सुति कऽ उठलहुॅं भिनसरे अङ्गना घर केलहुॅं छिपा बर्तन केलहुॅं छिपा बर्तन कऽ कऽ आ भनसा बनेलहुॅं भनसा बनाकऽ सभके खिएलहुॅं खियापिया कऽ अपनो खेलहुॅं आ खाकऽ आ तेकर बाद खा लेलहुॅं आ खाकऽ तब गेलहुॅं वन बाध सभ गेलहुॅं काम धन्धा केलहुॅं कऽ कऽ तब गेलहुॅं चर्चामे चर्चामे मगनमे रहलहुॅं गाना गेलहुॅं सभ सङ्गे गेलहुॅं घुमलहुॅं फिरलहुॅं गाना गेलहुॅं आ तकर बाद गाना गाकऽ फेर हुआँ से भक्तिमे से अयलहुॅं चर्चामे से तब फेर घरके काम केलहुॅं घरके काम कऽ कऽ फेर भनसा भात छिपा बर्तन अङ्गना घर चूल्हि चौका कऽ कऽ भनसा बनेलहुॅं बनाकऽ सभके खिएलहुॅं खिया कऽ सभके खिएलहुॅं अपनो खेलहुॅं खाकऽ तेकर बाद से आराम मिलल तब गेलहुॅं सुतै लए फेर सुतलहुॅं फेर रातिमे आराम केलहुॅं आराम कऽ कऽ फेर भिनसरमे उठलहुॅं सुति उठली तऽ फेर सभ अङ्गना घरके काम केलहुॅं बकरी चेरनी निकाललहुॅं निकालि कऽ ओछड़ा पोछड़ा निकाललहुॅं तब अङ्गना घर बाहरलहुॅं तब चुल्हि निपलहुॅं नीप कऽ तब बर्तन छिपा केलहुॅं बर्तन छिपा सब्जी कटलहुॅं सब्जी काटि कऽ आ तब तेकर बाद से चुल्हि फुकलहुॅं भनसा बनेलहुॅं भनसा बनाकऽ अपन सभके खिएलहुॅं खिया कऽ सभके आ तब गेलहुॅं चऽर चऽर गेलहुॅं खेतमे ओ काम करै लए कामो केलहुॅं आ अपन मगनमे रहलहुॅं चर्चा भजन हुनकर केलहुॅं भक्तिमे लागल रहलहुॅं आ हुआँ से भक्तिमे कामो केलहुॅं कऽ अपन कऽ कऽ भजनो हुनकर चर्चा हुन भजन केलहुॅं कऽ कऽ हुआँ से फेर अपन घास भूसा केलहुॅं कऽ कऽ हुआँ से बोड़ा उठेलहुॅं घर अयलहुॅं घर अयलहुॅं तब फेर फेर अपन अङ्गना घर छिपा बर्तन केलहुॅं कऽ कऽ सभके साॅंझमे भनसा बनेलहुॅं बनाकऽ सभके खिएलहुॅं खिया कऽ सभके आराम केलहुॅं तब अपनो खेलहुॅं खाकऽ फेर गेलहुॅं राति भेलै फेर सुतै लए फेर सुति कऽ उठलहुॅं भिनसरे नहा सोना कऽ भगवानके पूजा पाठ केलहुॅं कऽ कऽ तब फेर गेलहुॅं तब चुल्हि फुकलहुॅं चुल्हि फुकि कऽ फेर भानस बनेलहुॅं भानस बनाकऽ फेर लेनहुॅं बोरा खेत चऽर गेलहुॅं बोड़ा लेलियै हँसुआ घास लए घासके घासो कटै छी अपन भगवानके भक्तियो शिव चर्चा मे बऽ अथी गबै छी हँसै छी बोलै छी सभ अपन भगवानके भक्तिमे लागल छी गाना गबै छी फेर घासो कटै छी गानो गबै छी आ गाकऽ तब घासो भऽ गेल घास हो गेल फेर हुआँ से सभगोटा उठा देलक घास लऽ कऽ घर अयलहुॅं फेर घर अयलहुॅं तब फेर घरमे अयलहुॅं साँझमे तब फेर अङ्गना घरके चुल्हि चौका बर्तन बासन केलहुॅं फेर सभ चुल्हि लङ्ग ओरिएलहुॅं ओरिया कऽ खाना बनेलहुॅं सभके खिएलहुॅं खियाकऽ तऽ सभके आराम केलहुॅं सभ सुतल तऽ अपनो खेली अपनो खाकऽ आ तब गेली चैन मिलल फेर तऽ बिछौना पर गेलौ तब अपन अथी चर्चा भजन मे लागल छी हुनकर भक्ति मे लागल छी गबै छी गाना गबै छी